हेलो हाँ बोल रहे हैं कि आप कौन कौन सा मतलब सब्जी रखते हैं मेरे दो तीन का सब्जी लेना है परवल घिऊड़ा कोभिन टमाटर बोल रहे हैं कि आप और कौन कौन सा सब्जी रखते हैं आपको नहीं पता है बताइए रेट कितना है सबका रेट कितना है सब सब्जी का रेट सब कितना है हाँ कटहल हुआ सब सब्जियाँ ओ और सब सब्जी का बताइए रेट अच्छा और बैगन कैसे है तीस रुपए औ कम कीजिएगा औ और दूसरा सब्जी सब बताइए भिण्डी कैसे है बोल रहे हैं आप कहाँ रखते हैं साफ सफाई से रखते है कि नहीं रखते हैं कहाँ पर हैं दुकान आपका कौन सा चौक पर ओ अच्छा सब्जी लेना है तो किस टाइम आएँगे क्या अच्छा सब्जी लेना है सड़ा गला नहीं होना चाहिए दो पैसा ज्यादा हो पर अच्छा हो ओ अच्छा और सब सब्जी सब ताजा रहता है न ओ अच्छा आज दूसरा सब्जी सब है बोल रहे हैं दूसरा सब्जी और है गोभी है गोभी ओ गोभी है कितना रेट है उसका अच्छा चलिए ठीक है तो ठीक है ठीक